یوگا ہر انسان کو کرنا چاہیے اور عمر کے اعتبار سے ضرور کرنا چاہیے اس سے جب ہم کسی چیز پر فوکس کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا جو مینٹل لیول ہے وہ تھوڑا بڑھتا ہے اور یہ سمجھیئے کہ دماغ کے پردے کھل جاتے ہیں اور ویسے یوگا ٹرینر جو ہے وہ اچھے بتاتا ہے ساری چیزوں کو اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جیسے سب سے زیادہ مشہور ہے کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے